नमस्ते मुझे तीन महीने का तुम्हारा वर्क पर्फामेंस और तुम्हारी गोल्स को मैं देख रहा हूँ ये काफ़ी लो होते जा रहे नीचे गिरते जा रहे है इसका कोई रीज़न बता सकते है क्यों हो रहा है ऐसा पचहत्तर पर्सेन्ट हो गए तो बाकी बचे हुये पच्चीस पर्सेन्ट का तुम्हारा क्या क्या प्लान है तुम उसे कैसे पूरा कर रही हो ये तो इसमें रहेगा और बाकी दो पिछले महीने के अंदर तुम्हारा टारगेट तुम नहीं अचीव कर पाई काफ़ी पीछे रही उसका क्या क्या कारण है

टीम तो तुम ही हो ना खुद ही ये जो दूसरी टीम है जो ये काम कर रही है तो ये बिना ये कौन सी सिटी में लेके ये काम कर रही है ये अकेले काम कर रही है और बाकी तुम्हारे लिए है ना टीम लीडर दे रखा है कि किसी चीज की हेल्प अगर तुम्हें चाहिए अगर तुम्हें कोई एम्प्लोई मीटिंग करवानी है जो तुमसे कनेक्ट नहीं हो रही है तो वो करेगा टीम लीडर उसने ये जवाब दिया था तूने मुझे आके बताया कि वो मुझे जवाब दे रहा है मीटिंग में अगर में होता भी हूँ तो मेरा तो ये मैसेज तुम मिल सकती हो की पूरे चौबीस घंटे तुम सबको बोल रखा है कि चौबीस घंटे मे आप लोग के लिए प्रेजेंट हूँ तो कोई भी प्रकार की परेशानी हो तुम्हारे टीम लीडर तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा हो या दूसरा बैक ओफिस्ट दिया था वो तो तुम मुझे बताओगे ना फिर ये टारगेट जितने लोग एक इंसान चला गया तो तुम्हारे चक्कर मे तो मेरी कभी भी नुकसान हो जा रही है फिर यहाँ हम लोग तुम्हारा टारगेट के ऊपर और बचे हुये पच्चीस पर्सेन्ट का तुम मुझे इन दस दिन के अंदर तुम ये कैसे पूरा करके दोगी और पिछले दो महीने का जो तुम्हारा बचा हुआ टारगेट है तुम इस महीने के अंदर उसे एजस्ट करो और तुम इसको डबल कर डबल कर काम करके दिखाओ मुझे और मेको दो अपना ओके ठीक है